ہمارے علاقے میں بہت زیادہ قانونی مشائل ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے ہمارے حکمان اور ہمارے حکمان سے جڑے بہت سارے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں قاننی مسائل ایسے ہیں ج سب سے زیادہ جو ہے زمینی اعتبا زمینی وباد ہے اور ہر مطلب بہت سارے جو آج کل کے نوجوان بچے ہیں جس میں نشے کی علت بہت زیادہ زیادہ ضرورت سے زیادہ کشیر تعداد میں ہے اور ان سب کو کام کرنے کے لیے حکومان کو چاہیے کہ کم سے کم ایسے ایسی جگہوں پہ جیسے بازار جیسے بازار ہے اور ایسے سنسان چھوٹے موٹے جسے بازار سے تھوڑی دور پہ ایک بازار کے آس پاس ایک بازار سے تھوڑی دور پہ پلسٹ چوکی بنا دیا جائے جس سے اور جس سے بچوں اور عام لوگوں کے دل میں درشت پیدا ہو سکے کہ ہم پہ حکرم کی کری نظر ہے ایسے کاموں سے بچنے کے لیے حکمان کو اور بھی چاہے کہ اس کام کو اور بہتر سے بہتر کرے جیسے لیڈیز پولیس کو تیرات کیا جائے کیونکہ ان ان سے بھی بہت زیادہ قانون مسائل متاثر ہو جاتا ہے لوگ لوگوں لوگوں سے بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں ایسے کچھ قانون حکمانوں چاہیے کہ ایسا کچھ کرے جس سے لوگ قانون مسائل میں پھنسے نہیں اور بہتر کر سکے یہاں پر ہمارے آس پاس میں کچھ ایسا ہے نہیں جس سے اس پہ زور دیا جا سکے ہماری اپیل ہے کہ حکم ہم کچھ ایسا کرے کہ آنے والے وقت کے ساتھ اس سے پہلے اور ابھی ابھی زیادہ سے زیادہ ایسا کرے کہ پولیس چھاپ نہیں بنا دی جائے اور دو چار گارڈ ایسے ج تعینعات کیے جائے جو بازار کے آس پاس ہووڑ بازار سے تھوڑی دور پہ جو ایسے سنتان علاقے میں آتا ہو اس طرح جگہ میں کر دیا جائے تاکہ بہتر انتظامات فراہم ہو سکے